जय झूलेलाल हा हा मां अनील मोजवाणी तव्हांजे कॉलेज में बीएससी जो छात्र आहियां हलो त मुंहिंजो हे छाहे की जेको फंक्शन हुयो एनुअल फंक्शन हुयो थियो हुयो त आरतवार जो हुन में मुंहिंजो जेको आहे पर्स घुमु थी वियो हुन पर्स में मुंहिंजे ना पंज हज़ार रुपया हुया मूंखे कंहिंखे ॾियणो हुया त मां सोचियो बई फंक्शन मां थी करे हुन खे वञी ॾींदमि ऐं साथ मुंहिंजा पर्स कुछ डॉकुमैंट पेपर बि हुया जीअं की त आधार काड आहे हुओ पैन काड आहे हुन में एटीअम काड हुयो त वधीक उहे पैसा त भली पैसनि जी त ॻाल्हि कोन्हे कोई वधीक लेकिन इहे जेके मुंहिंजा डॉक्युमैंटस आहिनि उहे जेके हुना जे जहिड़ो ॾाढा मूंखे ॾाढा कमु जा हुया ॿीहर मां ठाहियां त मूंखे टाइम लॻी वेंदो मूंखे किथे इंटरवियू लाइ वञिणो हुयो त मूंखे छाहे उहे पना बि साथ में खणी वञिणा पवंदा मां सोचियां पियो की पढ़ाई जे साथ साथ मां पाट टाइम या कोई नौकिरी जेके आहे हुते मूंखे इंटरवियू लाइ वञिणो आहे ॿ ॾींहनि खां पोइ पर मां केतिरे ई स्टाफ जे हुते वञी ईअं अॻियां ॾाढी विनती कई लेकिन उहो मुंहिंजी ॻाल्हि नथा ॿुधनि मजबूरी में ऐं प्रिंसिपल तव्हां मां जो आहे फ़ोन कयां थो की ॿई तव्हां मुंहिंजी कुझु सहायता कंदव दर्खास्त मां पहिले लिखी ॾिनी हुई पर मां ॿीहर जॾहिं पतो कढयमि त हुननि घुमु करे छॾी आहे तव्हां मां ॿीहर वरी ॿीं लिखी दिखायांव ना त जमा कयां अछा मदान साहब जेके आहिनि हुननि तव्हांजे स्टाफ में जेके विहंदा आहिनि उहे चइनि पिया की पुलिस में एफआईआर बि दर्जु करिणी आहे तव्हां इहा ज़रूरी आहे छा अछा त मां हाणे एफआईआर जी कॉपी दर्जु कराए ऐं दर्ख़ुवास्त वरी खां हुते ऑफिस में ॾियांव थो तव्हां महिरबानी करे ध्यानु रखिजो मुंहिंजो नालो अनिल मोजवाणी आहे तव्हांजे थोरी कृपा करे ध्यानु रखिजो हांजी तव्हांजी महिरबानी थींदी हा ठीकु आहे जय झूलेलाल